हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध सिनेमा थिएटर राजमंदिर है ये एक थिएटर काफ़ी पुराना है और मैं यहाँ पर महीने में जब भी कोई नई पिक्चर लगती है तो एक बार तो ज़रूर जाती ही हूँ महीने में एक बार देखने पिक्चर को और मैं यह अपने परिवार के संग पिक्चर देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ और जब भी कभी पिक्चर लगती है तो अपने परिवार वालों के साथ वहाँ जा कर पिक्चर ज़रूर देखती हूँ